जामिनजों सोमोन्दो थानाय गोदोनिफ्राइनो सोलिबोनाय नेमखान्थि आरो आसारखान्थि बे बे दङ जा जामुंजों जों सोमोन्दो थानाय आय माखासे खौ गाहायाव होनाय जाबाय जों आं काथि माचआव ओंखाम गोरलै बा बाथौ खेरायनाय बाथौ फुजा होनानै नै ओंखाम गोरलै जानायखौ जागायजेनो बेनि उनावसो बाथौआव ओंखाम गोरलै ओइ मायनावआव ओंखाम गोरलै बहायग्रोनानैसो जों उनाव मोनजानाय जायो बे बायदिनो मागोआवबो ओंखाम गोरलैनि फिथा आरिफोरखौ संनानै होयो बाथौनो ओह न'नि गाहाइ बोराय बाथौनो संनानै यै जाहोखांनायनि उनावसो जों मोनजायो बे बायदिनो बैसागुफोरावबो बाथौ आरिखौ खुलुमखांनानैसो जों जानाय लोंनायफोरखौ मोनजानाय जायो मागोआव ओंखाम बाथौआव ओंखाम गोरलै होनायनि सिगां बाथौआवसो होग्रोनांगौ जायनि उनावसो जों मोनजायो बाथौआव धोरोमा जोंनि बर'फोरनि देरसिन धोरोममोन बे बे आसारखान्थिखौ मानियाब्ला जों गोबां जेंना फैनो हागौ जों जों बाथौआव गय गोरलै आरि फाथै गोरलैजों जों खुलुमग्रोनायनि उनावसो जों जानो गय गोरलै आरिखौ जाग्रोनो मोन्नाय जायो

ओंखाम गोरलैजों माखासे मानि बाथौ धोरोमाव होनानैसो जों जों उनाव मोजानाय जायो जों जों बे थो धोरोमखौ मानि जोङो गुबै गाहाय मागो आरो मागो आरियावबो बारस'नो फिथा सौराइ आरि होग्रोखांनायनि ओंखाम गोरलैजों बावखांनायनि उनावसो जों मोनजानाय जायो बे धोरोमा गोदोनिफ्राइनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेम जों बे आसार खान्थिखौ गोदो गोदायनिफ्रािनो ओह फालिबोय थादों